ہماری ریاست میں کئی سارے بڑے مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں جیسے دیوالی ہے عید ہے کرسمس ہے لیکن اِن سب تہواروں میں میں جو تہوار مناتا ہوں وہ عید کا تہوار ہے اور اِسی طرح بقرہ عید کا تہوار ہے جسے ہم مناتے ہیں